जेना हमरासबकेँ बगलमे सुपौल जिला अछि सुपौल जिलामे कोनो भी अगर होटल छै तऽ ओ होटलमे अगर केओ आबैत जे छै तऽ हुनका लेल फोनके माध्यमसँ भी भोजन मँगा सकैत छी या फेर किनको माध्यमसँ भी मंगाएल जा सकैए हुनका फोन कए कऽ हुनका कहि दियौ जे हमरा एहिठमा ई भोजन चाही ओहि प्रकारसँ भोजन अहाँकेँ भेजबा देत या फेर कोनो व्यक्तिके भेज कऽ ओहिठामसंँ भोजन मंँगबा सकैत छी